तलाब में तैरना एक कला है मैं भी बचपन में तलाब में तैरने गया तभी तलाब में तैर रहा था तो नहीं हो पा रहा था मैंने अपने पापा को चाचा को बताया मुझे तैरना नहीं आता है तो पापा चाचा ने दो तीन दिन तालाब में पकड़ के लाते थे और तैरना सिखाते थे एक दो दिन पापा और चाचा के द्वारा मैने तैरना शुरू किया फिर मैं समझ गया कि ऐसे तैरा जाता है तैरते तैरते में पूरी तरह से तैरना सीख गया तलाब में तैरना एक कला है सभी को तैरना सीखना चाहिए तैरना एक अनुभव होता है तैरने से कई तरह की जब समस्या हो जाती हैं पानी में डूबने लगते हैं तो तैरना आता है तो उसके लिए लाभदायक होता है सभी को तलाब में तैरना चाहिए सभी को नहाना चाहिए तैरना एक व्यायाम है तैरने से हमारे शरीर में कोई नुक़सान नहीं पहुंचता है बल्ड का सन्तुलसन चलित रहता है संचालित रहता है कभी कभी बाधा आ जाती है तो तैरना नहीं आता है तो कोई डूबने लगता है कोई पानी पीने लगता है किसी को पेट फुल जाता है इस लिए तैरना सब से अनिवार्य है तैरना